हलो हाँ हाँ जी बोलिए क्या चाहिए बोलिए

कहाँ जाना है इंदौर जाना है तो कैसी गाड़ी चाहिए आपको लंबी वाली चाहिए या छोटी वाली एं जितने लोग आ जाएं दस लोग अच्छा तो कै दिन का प्रोग्राम है आठ दस दिन का प्रोग्राम है तो सुनो और पैसा मालूम है कितना लगेगा भैया दो हज़ार रुपये पर डे लगेगा सब जन का दो सौ दो हज़ार रुपये लगेगा और आपको घुमा फिरा के आठ दिन में वापस ले आएंगे वहाँ पर आप व्यवस्था और क्या करेंगे आप खाने पीने की क्या व्यवस्था है आपकी होटल कर लोगे तो उसमें ये होंगे कितने आदमियों का करा रहे हो आप लोग उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ वो भी व्यवस्था करा दें की भी नहीं नहीं अगर आप चाहो तो कल आ जाना अगर आपकी कोई व्यवस्था हो तो कर लेना हमें कोई दि हमी करा देंगे हाँ तो ठीक है हमारे जान में होटल एक दो हैं जिसमें आपको दस हज़ार में ठहरा देंगे लेकिन उसके ख़र्चे उनके थोड़े से ख़र्चे ज़्यादा आएंगे आप दस आदमी हो मतलब कम से कम तीन रूम चाहिए आपको है ना और तीन रूम से कम चलेगा नहींं तीन रूम का मतलब ये है तीन सौ रूपये पर डे मतलब एक रूम पड़ेगा तीन सौ रुपये पर डे का पड़ेगा रूम और तीन रूम हम आपको दे देंगे खाना पीना चाय नाश्ता सब मिलेगा आपको वहाँ पर हाँ ये है ना और कोई ख़ास बात होनी चाहिए तो बताओ ठीक धन्यवाद जाओ